अच्छी गायकी का हुनर बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है आजकल तो सभी उसका प्रयास करने लगे हैं खैर गायन सभी का शौक़ रहता भी है सभी अपने अपने स्तर पर गाना भी गाते हैं कोई घर में ही गाते हैं कोई लोगों के सामने भी गा लेते हैं पर ये एक ऐसी कला है जो जितना निखरती है तभी उसको उतनी ख्याति प्राप्त होत्ती है आजकल जो संगीत है आजकल जो गायन है वो पहले जैसा नहीं है ना पहले जैसा संगीत है न पहले जैसे बोल हैं पर आजकल लोगों को सुविधाएँ काफ़ी हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आज कल संगीत विद्यालय है उसमें जा कर संगीत क्लासेज चलती हैं संगीत स्कूल होते हैं उनमें जा कर प्रशिक्षण ले सकते हैं तो अब काफ़ी भविष्य हो गया है पर पहले जैसी बात नहीं है अब उसमें क्योंकि किसी में अब सत्यता चीज़ नहीं रही है अब काफ़ी पहले का कॉपी होता है गायन में तो भविष्य अब पहले जैसा नहीं है पर सभी प्रयत्न करते हैं और कला है तो वो निखरती ही है